हाँ मैंने भारतीय मध्यकालीन भारतीय राजाओं के बारे में बहुत सुना है मध्य कालीन भारत में बहुत से राजा हुए बहुत से हिन्दू राजा भी हुए बहुत से मुगल राजा हुए जिसमें जिसमें अकबर उनके पुत्र जहांगीर शाहजहाँ और और राजस्थान में देखा जाय तो महाराणा प्रताप मराठा में शिवाजी बहुत से राजा प्रसिद्ध हुए जिन में महाराणा प्रताप ने जो महाराणा प्रताप रहे वो बहुत बलशाली रहे उनकी कथाएं प्रसिद्ध हैं उनके पास उनकी कूटनीति उनकी कौशलता बहुत प्रसिद्ध है जिसके कारण वे बहुत अनुभवी राजा भी रहे और अनुभवी राजा रहे और उनका उनके घोड़े के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत तेज था उनकी तलवार रही जो जो शत्रु उनकी तलवार से घबराते थे और वो राजा अपने अपने केवल साम्राज्य को बचाने के लिए अकबर से भी लड़े वा उनने जीत हासिल की वो बहुत अच्छे राजा हुए उन्होंने अकबर को हराया भी